میں اپنے کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کرتا ہوں دراصل میں پہلے کے دنوں میں اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتا تھا جس کی وجہ سے مجھے لگنے لگا کہ اس میں پانی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں ایک بار واشنگ مشین میں پانی بھر کے سارے کپڑے ایک ساتھ ڈال دیتا ہوں جتنے بھی ہوتے ہیں میرے اس سے پہلی چیز تو یہ رہتی ہے کہ پانی کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اور دوسری چیز کہ سارے کپڑے ایک ساتھ ہی دھل جاتے ہیں اور ہاتھ سے دھونے میں مجھے بہت زیادہ مطلب تکلیف ہوتی تھی میری بیک پین ہونے لگتی تھی اس لیے میں نے ہاتھ سے دھونا بند کر دیا اب میں مشین سے دھوتا ہوں مشین میں ایک ساتھ میرے کپڑے دھل جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ ان کا پانی نکل گیا مشین کا جو ڈرائر ہوتا ہے اس میں سکھا لیتا ہوں میں وہ کپڑے جوکہ بہت جلدی پھر سوکھ بھی جاتے ہیں اور جو پہننے کے لائق ہو جاتے ہیں تو میں مشین کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہوں